मासिक धर्म एकटा एहन प्रक्रिया छै जेकी हर महिलाक लेल वरदान छै भगवानके तरफसे एकरा लोग मतलब बाजैमे हिचकिचाइत छथि या लजाई छथि तऽ ओ चूँकि मतलब एकटा मतलब कखनो कालकऽ ओ नीको छै लेकिन हरदम ओ मतलब जेना माय बेटीसँ एहि चीजके छुपाकऽ पीड़ित रहैथ ई नहि होएबाक चाही एकर मतलब अगर कोइ परेशानीमे छथि तकर ईलाजो छै आओर जेना कहलहुँ हॅं छुपाक राखि लेबै तऽ पता नहीं चलतै जेना अहाँ बतेबै तऽ किछु चीज ऐना छै जेना आरामसँ या देखरेखसँ सेहो मतलब एहिके कंट्रोल कएल जाइत छै किछु नियम विचार होइ छै रहय सहय के तऽ ओसभ चीजके ध्यान राखऽ परै छै दवाई तऽ लास्ट उपचार होइ छै कोनो भी समयक लेल दवाई लास्ट उपचार छै रहन सहन पहील होइ छै तऽ एहि चीजके ध्यान देबाक चाही जेना पहिलका लोग बहुत नियमसँ रहै छलथि हॅं जे चूँकि संक्रमण एहि टाइम मे फैलऽ के डर रहै छै ताहि दुआरे लोकके खाना पीना एहि सभ चीजसॅं कनीक अलग राखै छलखिन हिनका रेस्ट दै छलखिन ताकी इहो रेस्ट मे रहैत आओर संक्रमण नहि बेसी फैलै